हँ पहिने तऽ देखियौ जननी जन्मभूमिस्च स्वर्गाद्यपि गरीयसी जे जन्मभूमि होइ छै ओहिठाम तऽ एहिना आना चाही ओहिठाम उद्देश्य की जन्म भेल एहिसँ पैघ कोनो उद्देश्ये नहि होइ छै आ ताहिठाम अगर माता पिता के आशीर्वाद भेटैत रहए तऽ एहिसँ नीक तऽ कोनो जगहे नहि छै हमरासब तऽ गाँवमे आबै छी तीर्थ बुझि कऽ आ अहिना अबैत रहब आ बुझिते छियै जे ओनाहियो जे मिथला छै मिथला मे तऽ कतेक पर्व त्यौहार होइ छै कतेक समारोह होइ छै आ सबमे सम्बन्धिके सबके आयब जरूरी रहै छै सामाजिक ताना बाना जे छै से मिथला मे अहाँके पूर्ण रूपेन भेटत जेभी मैथली भाषी छथि ओहिमे बुझिते छियै जे जे मनुष्य छै ओ त एकटा सामाजिक प्राणी छथि आ